जेना चुड़मुनी आर अपना देशमे कते रहै छलै सब आब एगो नहि देखाइ दै है बौगुला आर कते रहै छलै एगो नहि देखाइ दै है तऽ जेना बहुत कौआ मैना कते देखाइ दै छलै किछो नहि देखाइ दै है आब सब मने बहुत अथी भेल जाइ छै आब एक आध गो देखाइ छै दोसर देशमे जाइ है तऽ ओहो सब नहि बुझाइ है बुझलियै तऽ ओहए लऽ कऽ सब अथी भऽ जाय है मने देखाय नहि दै है जते कौआ मैना सब अथी भऽ गेलै पहिले झुण्डके झुण्ड कौआ मैना झुण्डके झुण्ड देखाइ दै रहै आब एको गो नै देखाय दै हय जेना गिद्धे पहिले उतरै रहै एतेक उतरै रहै गिद्धे तऽ उहो सब आब किछु नहि देखाइ दै है बुझलियै ताहि लऽ कऽ बहुत अथी भेल जाइ छै समय से समस्या बुझलियै ने तऽ उहए बात